हैलो मेरा नांऽ वैशाली राजपूत ऐ में दूआ प्रोजेक्ट अपना एह् कीता हा की मेरी इक कोई कपड़े सीने दी शुरूआत कीती ही ते जेह्ड़े मेरे कशा मिगी कपड़े सीना निं ही औंदे हे ते मिगी दीदी नै सखाया कपड़े सीना ते हून में बहुत अच्छे तरीके कन्नै कपड़े सीन्नी आं हाल्ली बी पूरा एक्सपिरियंस नेईं कपड़े सीने दा बाकी ठीक ऐ भी थोह्ड़ा होए दा